آپ ماہی گیری کے سفر کی تیاری کیسے کر دیں ہیں کیا آپ کے پاس سفر سے پہلے کوئی رسومات یا معمولات ہیں ماہ گیری کرنے سے پہلے چند چیزیں کرنی پڑتی ہیں سب سے پہلے تو موسم دیکھنا پڑتا ہے کیسا ہے تو موسم دیکھ کر کے آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ ماہی گیری کرنی ہے نہیں کرنی ہے کیونکہ موسم سے بہت فرق پڑتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ماہی گیری کے لیے جانے سے قبل جو جال ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں آلات ہوتے ہیں جن سے مچھلی ماری جاتی ہے تو ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے چند افراد کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور کچھ خاص قسم کے تیل آتے ہیں جسم پر لگانے کے لیے تاکہ پانی میں جانے سے کوئی نقصان نہ ہو تو اس کو لگا کر کے پانی میں جاتے ہیں تاکہ جلد محفوظ رہے اور چارہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے اور اسے کھوودتے ہیں جسے مچھلیاں کھاتی ہیں اور اس سے شکار آسانی سے ہو جاتا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں جو کرتے ہیں کوئی خاص ایسی چیز نہیں